पएर पोछा बहुत बढ़िऑं अछि किएकि अहाँ जखन भी केम्हरोसँ अबै छी बाहरसँ तऽ अपन घरके साफ सफाइ रखैके लेल सभसँ पहले अहाँ अपना पएर पोछा पर पएर पोछि लै छी ताहि दुआरे पएर पोछा हरेक घरमे होयबाक चाही आओर ओकर बहुत नीक छै